اکتیس ایک دو ہزار دو سولہ پانچ دو ہزار دس تین چھ دو ہزار اکیس دس بارہ دو ہزار بارہ پانچ پانچ دو ہزار پانچ